रॅडिमेड कपडे आनी शिंविल्ले कपडे हेतून व्हडलो कांय फरक ना म्हटल्यार कितें रॅडिमेडान आमकां विश्वास आसना म्हणल्या आपूण जावन शिंवलेल्या कपड्यांचेर आमकां विश्वास आसता ज्या तरेन आमकां फिटींग जाय त्या तरेन आमकां करूंक मेळटा आतां ऑनलायन ऑर्डर करूंक मेळटा ऑनलायन ऑर्डर केलें जाल्यार एका फुडली एक सायज येता कलर चूज केलो भलतोच कलर येवपाक शकता सायज तुका एक्सॅल जाय जाल्यार डबल एक्सॅल येवपाक शकता नाजाल्यार स्मॉल येवपाक शकता पूण शिंविल्ल्या कपड्यांक कितें जाता तूं टेलरा कडेन एक सायज दिली तो टेलर तुका त्यात सायजीचे कपडे शिंवून दितलो जर तर टेलर तुज्या वळखीचो आसा जाल्यार फुडल्या फावट तूं गेले जाल्यार तेका खबर आसता तुजी सायज खंयची ती ऑनलायन आनी ऑनलायन आमकां रेडिमेड कपडे मेळटा शिंवू शींव घरा शिंवलेले आमकां कपडे वेगळे मेळटा फरक इतकोत की ते टिकाऊ आसतात आतां म्हणटा आमी विणून घालतात शिंवून घालतात विणलेले कपड्यांचे आमी थंडेन वापर करतात तें सूत तें आतां कसलें वापरतात आमकां खबर आसनात म्हणल्या जें आमी स्वता विणटा आमकां खबर आसता आमी कसलें सूत वापरता तें आमकां तेजेर विश्वास उरता